میرے علاقے میں چند مشہور سنیما تھیئیٹرز بھی ہیں جو لوگوں کی تفریح کا ایک اہم ذریعہ سمجھے آتے ہیں ان میں سے کچھ جدید سہولیات سے آراستہ ہیں جبکہ کچھ پرانے طرز کے لیکن عوام میں کافی مقبول ہیں مشہور سنیما تھیئیٹرس نیو ٹاؤن سنیما ہال یہ ایک پرانہ لیکن مشہور سنیما ہے جہاں آج بھی لوگ شوق سے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں یہاں کی ٹکٹیں نسبتًا سستی ہوتی ہیں سٹی مووی کمپلیکس یہ ایک نیا اور جدید سنیما تھیئیٹر ہے جہاں ایئر کنڈیشن آرام دہ نشستیں اور اچھا ساؤنڈ سسٹم موجود ہے یہاں نئی فلمیں جلد آ جاتی پربھات تاکز اگر مقامی طور پر مجود ہو یہ بھی ایک پرانی عمارت میں چلنے والا سنیما ہے جہاں زیادہ تر مقامی زبان کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں کتنی بار فلمیں دیکھنے جاتے ہیں عام طور پر مہینے میں ایک بار یا دو بار فلمیں دیکھنے جاتے ہیں خاص طور پر جب کوئی بڑی یا دلچسپ فلم ریلیز ہوتی ہے مثال کے طور پر شاہ رخ خان کی